आतां जेवणाच्या बाबतीन तर उलोवंक गेलो जाल्या म्हाका आयज शुगर आहा म्हाका शुगर आह् शुगर आसल्या कारणान खंयचे जेवण जोवप खंयचे जोवण जेवप ना हें पळोवन ते जेवचें पडटा आतां एक म्हळ् म्हटल्यार कितें आता गोड जेवणां आमच्या गोंयकारांक मातशें गोड आव् आवाडटा भायर गेला आल्यार तें थोड्यां तिखट आवडटा म्हणजे गो् गोंया भायलीं एक खबर सांगता आनी आमचे कितें गोंयचें जेवण म्हणजे तें सोयेचें जेवण आसता आनी भायले जेवण म्हटल्या ते गोंया भायर जर आमी वयता तेन्ना खंय सगळें तेलाचें जाता तेलाचें आमका वा् आवडाना म्हणजे कितें आमी कितें पदरे कितें घेतलेले आसता ते आमकां मागीर खावन मागीर ते दीस काडचे रावता म्हणजे भायर जीव् रावल्यार सांगता आन् गोंयचे की गोंयान पावलो काय ना मागीर आमका जाए ते हे जाए ते जाए अशे आमचो हट्ट आसता आन् भायर गेलो काय ही अशी परिस्थिती आता कियाक तुया गाठीक किए आसलेले ते परत ते खावचे पडटा आन् तेतूर ते दीस घालोवचे पडटा